کوئی عام کتاب نہیں بلکہ قرآن قرآن کو جب میں نے شروع میں پڑھا اور اس کا جب معنی پڑھے تو مجھے اصل میں سمجھ آیا کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا بتایا ہے زندگی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے سب قرآن میں بتایا گیا ہے اور سب پڑھنے کے بعد اس سے کافی اچھی ہمیں نالج ملتی ہے اور زندگی کا صحیح طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے